हालींच्या वर्सांनी भारताक जायते कंपनी अर्थवेवस्था वाडल्या आनी विकसीत जाल्यात जशें रिलायन्स टाटा मारुती ह्या सारके व्हडले कारखाने ही प्रगती चलयता आयज सगळी कडेन डिजिटल वा इंटनॅट बँकींग ड जालां कारणान पयशे धाडपाक आनी मेळपाक सोंपें जालां जेणे करून धंदो जोरान चलता आनी वित्ते क्षेत्रां खूब फायदो जाता